हाँ मैं दस से दस लाख के बिच पाँच संख्या बोल सकता हूँ दो लाख चौबीस हजार चार सौ बत्तीस पाँच लाख पैंतीस हजार चार सौ छत्तीस छः लाख चौंतीस हजार आठ सौ दस सात लाख अड़तीस हजार आठ सौ पंद्रह नौ लाख आठ हजार चार सौ बहत्तर